हैलो जय झूलेलाल ब भाउ हा भाउ हिन पासे अचणु नथो थे हाणे आया आहियूं हिन पासे हा भाउ मालिक जे भरोसे हलंदो आहे सभु भाउ हाणे दीवाली जे करे न मूंखे शॉपिंग करणी आ ॿारनि जी कोई सुठी वैरायटी आई हुजे त उहा ॾेखारियो मूंखे तव्हां भाउ दीवाली जा टे चारि ॾींहं आहिनि हिते मूंखे अलॻि अलॻि मतलबु ॿारनि खे कपिड़ा खपनि प्लाजो थियो स्कर्ट मिडी थियो वैस्टर्न इंडियन सभु ॾेखारियो भाऊ मूंखे पिंक कलरु ॾेखारियो पिंक कलरु भाउ हिकु ऑरेंज कलरु जी सुठो कोई ॾेखारियो हा ॾेखारियो न भाउ वैस्टर्न बि ॾेखारियो मूंखे मल्टीकलर में कुझु सुठो ॾेखारियो हा ऐं हिन खां सवाइ ॿियो छा अथव घाघरा चोली में कुझु आहे लांचा घाघरा चोली न बसि शादी बि आहे घर में त मूंखे हिकु घाघरा चोली वठिणी हुयसि

अछा त भाऊ इहे जेके टे आहे न इहे टई पैक करे ॾियो ऐं घणो थियो हिन जो अमाउंट ॿुधायो मूंखे भाउ हेॾो महांगो पंज हज़ार न भाउ तव्हां जामु वधीक था चओ ॿियनि दुकान ते वञा छा वरी मां पंहिंजा पंहिंजनि जी हि गलो कटींदा आहिनि न न भाउ असां खे चांहि पाणी कुझु न खपे त हिन में मूंखे डिस्काउंट करे ॾियो बरोबर भाउ साढी टे हज़ार लॻायो न त मूंखे न खपे भाउ मूंखे लास्ट साढी टे हज़ार में खपेव त ॾियो न त मूंखे न खपे न त मां वञा थी हितां न न भाउ चार हज़ार वधीक आहिनि साढी टे में खपेव त ॾियो न त तव्हांजी मर्ज़ी न त भाउ छॾे ॾियो न खपे छॾे ॾियो न खपे हा भाउ साढी टे हज़ार में भेजो ॿिए दफ़े वधीक वठिजो हा भाउ जय झूलेलाल